मैंने एक कंपनी का मोबाइल मंगाया था इंफिनिक्स कंपनी का तो कंपनी का मोबाइल ऑडर करने के बाद उस मोबाइल में स्पीड नहीं आ रही थी उसका जो प्रोसेसर था वो बहुत ही लो था दूसरा उसका जो चार्जिंग था वो प्रॉपर फ़िट नहीं हो रहा था बार बार लूज़ हो रहा था उससे उसमें दो तीन नेगेटिव पॉइंट से इसके अलावा वो बैटरी गर्म उसकी बहुत ज़्यादा हो रही थी वो हीट बहुत कर रहा था इसके अलावा उसमें मोबाइल में एक माइनस पॉइंट और था इसका जो कैमरा था जैसा कैमरा फ़ोटोज़ में दिखाया गया था जैसा कंपनी बयान करती है उससे वो बेटर कैमरा नहीं था वो नॉर्मल कैमरा था जैसा उन्होंने बताया वैसा कैमरा वो नहीं था तो यह चीज़ें मुझे नेगेटिव लगी उस मोबाइल में